हांजी अरे अरे तव्हां बैंक में खातो खुलाइणो हुयो हा अने हा हा पाण खे बचत बचत खातो खुलाइणो आहे अने घणो हुनमें कहिड़ी तव्हां माना खातो खुलाइयूं अने घणी बैलेंस रखणी पवंदी जा घणो इंटरेस्ट मिलंदो पाण घणो ब्याज मिलंदो हुनमें हा हा

बराबरि अने हूं हूं बराबरि त पंहिंजे हिसाब सां हीअंर

हूं बराबरि हा अच्छा हूं हूं

हा

बराबरि हा सम्झइ माना पाण खे वधीक फ़ाइदो फ़ाइदो कंहिंमें आहे हीअंर जनरल खाते में फ़ाइदो आहे के तव्हांजो इहो बचत खातो आहे कंहिंमें पाण तव्हांजी सलाहु कहिड़ी आहे मां हीअंर धंधो कंदो आहियां धंधो त पंहिंजो वार्षिक लखु रुपियो ॾेढ लख जे आसपास जो पंहिंजो धंधो थींदो आहे हांजी हा हांजी हा हा हा बराबरि अने पाण धंधे लाइ पाण खे धंधे लाइ पाण खे वधीक पैसनि जी ज़रूरत हुजे त हिन खाते में पाण लोन वोन जी ज़रूरत हुजे पाण खे खणी सघूं था हिनमें हा बराबरि हा हा न पाण खे धंधे में धंधे में पाण खे थोरो वधाइणो हुजे न हुनमें पैसनि जी वधीक ज़रूरत हुजे पाण खे त पाण घणनि टकनि ते ब्याज ते पंहिंजा पैसा वधीक मिली सघंदा बराबरि हा हा

हा बराबरि

हूं हा बराबरि अने जेको हफ़्ता आहे हा हा हा सही आहे बराबरि आहे हूं हा बराबरि लोन मिली सघे हा पोइ मुंहिंजो पुछण जो मुंहिंजो पुछण जो ईअं हो की पाण हीअ लोन टे लख जी जेके चारि लख हिक दफ़ा वठूं हुनमें पाण खे भाई हफ़्ता कहिड़ी त के मिलंदो त कपात व्याजु में पाण फ़ाइदो आहे नी बराबरि आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा त ठीकु आहे पोइ वधूं था भले